मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंनियाव गारि मथरनि सुबिदाया जोबोर मोजां ओं आंनि न'आ कलितापारा कलितापारानिफ्राय भकतपारासिम थांनो थाखाय बेटारि गारि इ रिक्सा मोनो इ रिक्साया दस ताका होनानै जोङो भकतपारासिम थांनो हायो जुदि आरो त्रिस ताका होयोबा जोङो तांनि सारिआलि होननाय हाइवेसिम मोनहैयो बेटारि रिक्सा गारिजोंनो आरो जोङो हाइवेसिम थांनानै गुवाहाटि बा गुहाटियाव थांनाय गारियाव उथिनानै बा तेजपुर बा तेजपुराव थांनाय बासखौ जोङो लोगो मोनोबा थांनो हायो आरो मोजां सुबिदा मोनो जोङो सुबिदाखौ जोंनिया सुबिदाया माने मोजाङानो आरो थांलाय फैलाय गारिनि जेनेबा हान्था मेलाया आरो गुबुन मोनसे जेनेबा खाथि खालानि गामिफ्रावबो बेटारि रिक्सा गारिजोंनो थांनो हायो भारा बा बिदिनो थाङो गारिया जोंनिया लामाया पाक्का लामा नालाय लामाथिं थांलाय फैलाय गारिफोराबो थाङो आरो बिसोरखौनो जेनेबा मोनसे गामिनिफ्राय जों जेनेबा जोंनि गामिनिफ्राय बेलेक मोनसे गामियावहाय थांनो हायो आरो भारा होनानै दस तका भारा लायो जेनेबा जुदि बिरात गोजान बिदिबा बिस ताका त्रिस ताका लायो आरो ना किन्तु खाथिबा बा भकतपारासिमबा दस तका लायो ट्रान्सपर्ट इन्जिनाव मा मा गारि दङबा केबफोर दं केबफोर गैया जोंनियाव किन्तु अर्डार खालामोबा मोननो हागौ जेनेबा बुकिं खालामोबा मोनसे जोंनिया खालाराव केब बुकिं खालामोबा मोनगोन किन्तु ओं इसे असुबिदाबो जानो हागौ आरो जोंनिया मंगलदैयाव थांबा मंगलदैफोरावबा मोननो हागोन केब आरो जुदि गामिफोरनिफ्रायबो जेनेबा बुकिं खालामोबा मोनगोन आरो सानसे सिगाङावनो बुकिं खालामनांगौ आरो जोंनियावहै बिदि सानसेयावनो बुकिं खालामोबा लोगो लोगो मोना आरो ना जेनेबा गाबोन बादिआव थांगोन बहाबा दिनै बायदियाव जुदि बुकिं खालामो दिनै बायदि मोनगोन आरो ना आं बेखौनो बुंबाय आरो थांलाय फैलाय खालामनोथ' जोबोद मोजां जोंनिया सुबिदाया मोजां ओमफ्राय आरो मोजां नाङो आरो ओमफ्राय थासारियाबो जेनेबा जोंनि गामिनि थासारियाबो जोबोर मोजां लामा सामा जोबोद मोजां सुबिदा जाबाय आरो आगोलनिसाय दा मोजां सुबिदा जाबाय आरो ना